हेलो गोर लागैत छी चाचा हउ की कही आर सब तऽ ठीके यऽ एलहुँ रहऽ दिल्ली घुमै ला देखलहुँ जे एकटा जे रहै बिल्डिङ्ग अपने रहै सोसाइटीके एकटा लड़कीके शादी रहियै हमरो इनभाइट कयलक रहऽ तऽ गेलहुँ रहऽ देखैत छी तऽ तुरत्ते शादी भेलै सात फेरा घुमलकै आर भऽ गेलै सब दुनु अपन दुनु अपन घर सब खयलक पीलक अपन घर गेल तऽ हम पूछलियै भऽ गेलै शादी यौ तऽ कहलकै हँ भऽ गेलै आर अपन सबकेँ एमहर तऽ देखिते छियै की कहलियै हँ से तऽ छयबे करै वाऽ हम देखलहुँ तऽ हमरा आश्चर्य लागि गेल कहलहुँ तुरत शादी भेलै तुरत लड़का लड़की अपन घर जे एलै गेस्ट ओ खयलक पीलक अपन घर गेल अपन सब

लेकिन लेकिन ई सबमे अपन गाँवे ठीक यऽ सब रीति रीवाजके साथ होइया

ओएह ने तीन बजे भीनसर कऽ उठि कऽ सब ओठगनि करैया छयबे करै की तऽ फेर सबो सब गाँव आबैया अपन दशहरा सबके मेला सबमे से तऽ नहिए अइ ई चीज हँ ई चीज तऽ देखि लेलहुँ

हँ तऽ फेर दू दिन तक होश नहि आबै ला दय छै अपन सबके ग्रामीण स्तरके लेकिन बढ़िआ ँ होइत छै ई चीज सब रीति रीवाजके साथ तऽ फेर शादियो होइत छै तऽ पंडीते जे आबैत छै तऽ ओ भरि रातिमे शादी खतम करैत छै ओतुका पण्डित एक घण्टामे शादी सम्पन्न लड़का लड़की जइयौ अपन घर हूँ हूँ

हँ हँ से तऽ यऽ हँ तऽ देखियौ अपन ग्रामीण लोककेँ तऽ आबै तऽ सब चीज छयबे नहि करै तऽ केओ लमसममे तऽ बुझले रहैत छै आ शहरके लोककेँ की बुझतै नहि कहैत छै बन्दर की जाने आदिके स्वाद ओएह सीस्टम छै शहरमे ओकरा पता किछु रहतै तब ने बुझि गेलै पंडीजी छियै शादी करवा देलकै भए गेलै जइयौ आब घर

ठीक यऽ ठीक यऽ प्रणाम